जी म्हाजी कोंकणी भाशा आहा तेचो सदांच म्हाका सदांच अभिमान हो आसा आनी हांव हांव अभिमान सदांच दवरतलो त्या भाशेचो हांव केन्नाच म्हणजे दुयीस्कार असो ह्या करचो ना तर तो हांव सदां अभिमानानूच रावतलो त्या भाशे कडेन तशेंच म्हाज्या हे भाशे म्हाज्या जाणट्यांनी सुद्दा पुर्वजांनी सुद्दा हे भाशे बद्दल म्हाका खूब अभिमानानच ते उलयतले अभिमान कायय तर सदांच सांगतले कायांय तर आपले भाशेचो केन्नाच निर उपयोग करूं नाका कायय तर कशें वागप कशें उलोवप केन्ना अशें आमचे हे सण येता चवथ येता परत नागपंचम येता परत आमची दिवाळी बी अशी येता ते कशें रावपाचे सगळ्या कडेन मिसळून रावपाचे आनी कशें उलोवपाचे आनी ते सण कशे साजरे करपाचे म्हणजे त्या सणांत जो कांय उपयोग आनी त्या सणाक चवथक आपणाक त्या सणा बद्दल कांय मेळटा तेचेर कांय शिक्षण म्हणजे तेचेर कांय आपणाक शिकांक मेळटा हे आमकां सगळ्या जाणट्यांनी पयलीं सांगलेले आसा आनी त्या जाणट्याच्या शब्दार आनी त्या जाणट्यांच्या वागणू तेंची जाणट्याची वागणूक कशी आहा हेचेर सुद्दां आमकां तेंच्यांनी एक म्हायती बी दिवन तशें आमी आज पर्यंत आमच्या जाणट्याच्या उतराचेर आनी तेंच्या भाशेचेर ते कशे उलयता बी तेचेरच आज पासून आमची परंपरा आमी घेवन इल्लेले आहा ते आनी ते तशेंच आयज आमी आमची परंपरा फुडें ही दवरतले ती आमी केन्नाच निश्कळून सोडपाक ना आनी अशेच आमी फुडें आमच्यात भुरग्यांक म्हण आनी तेंच्या भुरग्यांक अशेच आमी आमची शिकवण दवरतली